میرے آس پاس بہت سارے مذہبی مقام ہیں جیسے اگر میں بات کروں تو گرجا گھر بھی ہیں گرودوارا بھی ہیں اور مندر بھی ہیں مسجد بھی ہیں لیکن میں اگر کثرت سے کہیں جاتا ہوں تو میں مسجد جاتا ہوں وہاں پہ جا کے نماز پڑھتا ہوں اور عبادت کرتا ہوں اور بیٹھتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے وہاں بیٹھنا وہاں نماز پڑھنا سب سے زیادہ مجھے جو پسند ہے وہاں پہ وہ ایک تنہائی میں بیٹھ کر اوپر والے سے دعا کرنا اللہ سے دعا کرنا بیٹھ نماز پڑھنا عبادت کرنا یہ ساری چیزیں ہیں جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں مسجد کے اندر